हैलो एमेजॉन हा मैं मां नरेन्द्र बंबाणी पियो थो ॻाल्हायां ऐं मां कुझु ॾह ॾींहं पहिरीं मुंहिंजे घर जी कुझु शयूं तव्हांखे ऑडर कई हुयूं तव्हांजे ऑनलाइन शॉपिंग में ऐं मुंहिंजो आईडी नम्बर हीअ आहे ऐं तारीख़ हुई ॾह यारहं ॿ हज़ार चोवीह त उन जी डिलेवरी जो अञा ताईं मूंखे कुझु इंफोर्मेशन न मिली आहे ऐं कोई बि मैसेज बि न आहियो आहे त महिरबानी करे ॾिसो मुंहिंजा ऑडर नम्बर ते त उहो कहिड़ी स्टेज ते आहे अऐं मूंखे कॾहिं ताईं मिली सघंदो तव्हां महिरबानी करे जल्दी मूंखे मिले अहिड़ी कोशिश कजो त मूंखे उहे शयूं बि टाइम ते कमु अची सघनि